हम भाइ बहिनके बारेमे बोलऽ लऽ चाहैत छी तऽ हमर भाइ सब सब रङ्ग कऽ आदमी रहैत छै कि बुझलियै हमर भाइ अलग छै हमर बहिन अलग छै हम अलग टाइपके छियै ताहि दुआरे हम सब मिल जुलि कऽ रहै लऽ चाहैत छी हमसब सबके अपन अपन खुशीके तरीका रहैत छै मतलब हम केना जीबै ओ अपन जीबै अपन ठीक छै सब अपन अपन तरीकासँ जीयै लै चाहैत छै तऽ हमर बहिनके शादी हो गेल तऽ अपन ओ सासुरमे रहैत छै तऽ ओ सब अपन बहुत खुश रहैत छै ओ ससुरालके लोक सब हमर बहिनके सासुरके लोक सब बहुत नीक जकाँ रहैत छै तऽ हमसब हमहुँ सब कनी ठीकठाक छियै कनी हमर भाइ छै ने कनी तमसाह छै तऽ तमसाह छै तऽ ओकरा केओ भी किछु भी बाजि दै छै तऽ कनी गुस्सा जल्दी आबि जाइ छै तऽ ठीक छै तऽ हमरा कहलक तऽ हमहुँ जे छै थोड़ा मिलाए जुलाए कऽ चललहुँ हमरा कहलक तऽ हमरा भाइ कहलक कि हमरा एना एना बहुत आदमी मारैए पीटैए तऽ हम कोनाहुतो समझा देलहुँ सबके कि भाइ हमरा भाइके किआ मारै छीही तोरा की कयलकहुँ से मारै छीही तऽ हमसब ओ समझा देलहुँ तऽ भाइओके समझा देलहुँ ठीकठाक रहल सब आदमी फेर दू दिन चारि दिन भेल फेर ओ कहलक हमरा फलना आदमी मारैत छै चिल्लाँ आदमी मारैत छै तब कहलियै रै तोरा सने तु हमर भाइके कहलु तु अलगे रह तु ओकरा लग जाइत छी किआ जे तोरा मारैत छहुँ तऽ तु बदमाश छिही कि तोरा मारै छौ अपना मने तोरा मारैत छौ तु किछु करैत छी तकरबाद ने मारैत छौ कि तू किछु नहि करही तोरा किआ मारतहुँ तु तऽ अपने छिही बदमाश जे तोरा मारैत छौ कऽ तु ओकरा लग जयबै नहि करबिही तऽ मारतहुँ किआ हमरा सबके कहाँ कोइ मारैत छै हमसब बदमाश जे छै से हम जाइत छियै ककरो लग जाइत छियै सटै लै अपना कामसँ मतलब रखैत छियै किआ केओ मारतै ताहि दुआरे तू अलगे रह आ सबसँ हटि कऽ रह अपना काम धंधामे लगल रह पढ़ लिख पढ़ैत लिखैत छीही तऽ तु बदमाशी करही ने देखैत छीही हम केना रहै छियै हमरा वला हमरे वला लक्षण पकड़ तऽ केओ नहि मारतहुँ अपन काम धन्धा कर सब देखि सुनही माए बाप छै केना दिन दुनिआँ चलैत छै सबके देख सुनि कऽ रखै पड़ैत छै ने तकरबाद ने होइत छै किया हरदम बदमाशी करबिही पूरा जिन्दगी कटतै नहि होयतै काज सब घर परिवारके देखबिही कमेबो खटेबो करबिही पहिले पढ़ि लिख ले तकरबाद कमेनाइ खटेनाइ तऽ सबदिन छेबे कएल छै तकरबाद देखल जेतै कमेनाइ खटेनाइ पढ़नाइ लिखनाइ सबदिन नहि होइत छै कएल ताहि दुआरे सब तीनो भाइ बहिन मिलजुल कऽ रहब ओते बढ़िआँ छै कऽ सब सर समाजमे कहतै देखही तीनो भए बहिन कतेक मिलल जकाँ खुशीमे रहैत छै तीनो भाए बहिन ताहि दुआरे बदमाशी केनाइ सबदिन नहि ठीक रहैत छै बदमाशी होइत छै तऽ एक तरीकासँ बचपनमे होइ छलैआ आब देखी उमर भेलहुँ तोहर आब कनी सोचही किछु दिन बाद तोहर शादी बिआह होयतहुँ कनी लोक समाज की कहतहुँ गधा सनके भए गेलै बदमाशी करैत छै सब समझै बला आइकाल्हि नहि भेटैत छै कऽ ताहि दुआरे किछु अपना आपमे सोचही अपना आपमे सोचही तऽ लोक कनी नीक कहए सबदिन बदमाशी करबिही तऽ लोक कि कहतै गधा छै देखिऔ छोटका भाए कतेक नीक छै बरका भाए कतेक बदमाशी करैत छै ताहि दुआरे हमरा बला हम देखही हमरा केओ दिक्कत करैत छै हमरा केओ लोक किछु किछु किछु तोरा सब किछु किछु छै ताहि दुआरे हमर बहिनो ठीकठाक छै कऽ एकदम रहल सबके मिला जुलाए कऽ चलल सब घर परिवार ठीकठाक रहल कोनो चीजके दिक्कत नहि होइत छै ओकरा